हैलो आं अंजी सनाओ आं ठीक ऐं सैलरी कदूं करनी होनी लेबरै आह्ला नेईं नेईं अं'ऊ आपूं बी करनी होन्नी यरो आं आं ठीक ऐ आई जाह्गी इत्थै ते सनाओ कम्म आं आं ते उत्थें में कम्म कीते दा बी एह् ना आं बलदेव होर निं हैन जेह्के शाह् होर उं'दे घर अच्छा अच्छा ' ते अं'ऊ पुच्छी लैगी अं'ऊ पुच्छी लैगी कम्म केह् करना कम्म सनाई ओड़ो मिगी आं अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा आं ना आमीं बैह्ल्ली ऐं थोह्ड़ी नेहीं हून एह् जंदे न कम्मै पर ते में हून कुदै जन्नी निं ऐ ते ओह् दे एह् शैल घरै ई सब्जी होई जा अजकल सारा मलावटी आवा दा भाई सारें कश ओह् ते ऐ स्हेई गल्ल ऐ स्हेई गल्ल ऐ अं'ऊ इं'या लैन्नी होन्नी कोई कम से कम बी अ पंज सौ रपेआ ध्आड़ी में ध्याड़ियै स्हाबै लैन्नी होन्नी की के में इक्क दो ध्याड़ी लग्गी जा ते लग्गी जा नेईं ता नेईं आं उ'ऐ ते गल्ल ऐ निं अपना बी बच्चें ईं दिक्खना होंदा ते उ'ऐ ते ऐ बाकी कोई गल्ल निं यरो पैसे अं'ऊ दिक्खी लैगी इत्थै आइयै आं करी लैगी करी लैगी कोई गल्ल नेईं तुस पैह्लें अपने गै हैन भी ठीक ऐ ठीक ऐ आई जाह्गी ठीक ऐ ठीक ऐ कोई निं आई जाह्गी अं'ऊ कल्ल आई जाह्गी अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ बबली ऐ ठीक ऐ आं ओह्बी गल्ल ऐ स्हेई गल्ल ऐ ठीक ऐ पुच्छी लैगी कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं ठीक ऐ ओह्बी औगी एह् ठीक ऐ